पूर्णिया व्यावसायिक एरिया छै यहाँ बहुत सारे फैक्ट्री छै बहुत सारे दुकान भी यहाँके लोग निर्भरता जेनरली तऽ खेती पऽ निर्भर रहै छै यहाँ मखानाके खेती जादा होइत छै आओर साथमे धानके खेती धान गेहूँ भी होइत छै जादा केला होइत छै इधर केलाके खेती जादातर यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया छै इधर मरङ्गा पूर्णियामे यहाँ बहुत सारे कम्पनी कम्पनी छै कॉलेज छै जैसे मैगी फैक्ट्री इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत सारे व्यवसाय यहाँ कोचिङ्ग भी बहुत चलै छै यहाँ पढ़ाइ लिखाइ बहुत सुख सुविधा होइत छै यहाँ पूरा स्टुडेन्ट वास्ते अच्छा एरिया छै पूर्णिया यहाँ पूरा कोचिङ्ग चलैत छै दोकान उकानसँ छोटा मोटा दुकान खोलि कऽ गरीब लोग रोजगार यहाँ चलैत छै यहाँ मोल तौल भी यहाँ घुमै फिरै वास्तऽ भी अच्छा सब जगह छै पूर्णियामे यहाँ पूर्णियामे एक डेवलपके सिटी छै पूर्णिया एक अच्छा जगह हइ पूर्णियामे मरङ्गा एक मरङ्गा इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ बहुत सारे कार फैक्ट्रीसँ शोरूम छै महिन्द्राके महिन्द्राके शोरूम छै कार शोरूम यहाँ बाहरसँ बहुत लोग यहाँ आबैत छै व्यवसाय करै लऽ यहाँ एअरपोर्ट भी बनै वाला छै पूर्णियामे